जि'यां कि तोहें सारें ई पता ऐ सारें निक्के निक्के होंदे ट्रेनां च सफर कीते दा ऐ पर उल्लै थुहानू इन्ना पता नेईं हा होंदा ट्रेन दे बारे च हून जि'यां जि'यां तुस बड्डे होई जा ने थोहानू उ'आं उ'आं ट्रेनां दे बारे च सब कुछ पता लग्गी जा दा इक बारी में अपनै दोस्त कोल दिल्ली जा दा हा ते मिगी बां बेच बड़ा जादा कराया पवा दा ते में सोचेआ कि ट्रेन करी लैन्ने आं ट्रेन करियै केह फायदा हा ते इक ते मि कराया घट्ट पोआदा हा दूआ में अपने मजे कन्नै दोस्तें कोल पुज्जी सकदा हा मि जिद्धर बस दी जगह् मि दो तिन बसां चेंज करनें पौनियां ही ते ओह्दी जगह् में इक ई ट्रेन करी लेई अपने दोस्त कोल पुज्जी जाना हा ते ट्रेन च जेइयै में दिक्खेआ की उद्धर बड़ी सारी भांति दे लोग कदें कुदै अपने अपने सफर उप्पर जा दे हे कोई घुम्मन जा दा हा कोई अपने कम्म उप्पर जा दा हा कोई कुसै ई मिलन जा दा हा जि'यां कि में दिक्खेआ की ट्रेन हर अज्ज कल जि'यां तुस जानदे की ट्रेन हर इक पलेटफार्म पर रुकदी ऐ अपनी सोआरियां चाढ़दी ऐ तोआरदी ऐ जेह्ड़ी कि बड़ी चंगी गल्ल ऐ जि'यां जदूं बस दिक्ख लैऔ ते बस स्टाप होंदे लेकिन ट्रेन अज्ज कल हर इक प्लेटफार्म उप्पर रुकदी ऐ तुस जि'यां सारे जनें जानदे ओ कि पैह्लै जमाने उप्पर ट्रेन कोई चला करदी ही जेह्दे कन्नै कि बंदे दा कम्म बड़ा जादा होंदा हा ते अज्ज कल जि'यां तुस जानदे ओ कि साढ़ी टैक्नालजी ऐड़वांस होई जा दी ऐउ'आं गै साढ़ी ट्रेनां बी अड़वांस होई गेदियां अज्ज कल ते तोह जानदे ओ कि ट्रेनां साढ़ी बिजली कन्नै चलन लगी पेदियां न जेहदी बजह् कन्नै की बंदे दा कम्म खत्म होई चुके दा ओ और इन्नी मैह्नत करनें दी जरूरत निं ऐ क्योंकी कम्म पैह्ले कोयले दे जरिये होंदा हा ओह् कम्म अज्ज कल बिजली दे जरियै होन लेई पे दा ऐ हून जि'यां की तोहे जाना ट्रेनां ट्रेन बिच बड़ी खुल्लियां सीटां होंदियां बंदा मजे कन्नै अपना बैठी बी सकदा ऐ लेटी बी सकदा ऐ जेह्दी वजह् कन्नै तोहानूं कोई परेशानी निं होंदी ऐ ते ट्रेन दे बेच इक टी टी बी होंदा ऐ अद्धे रस्ते बिच टी टी बी आंदा ऐ अगर कुसै कोल टिकट होग ते ठीक ऐ नेईं ऐ ते टिक्ट होग ते उसी फाइन बी भरना पौंदा ऐ ते बाकी जि'यां कि तुस दिक्खी सकदे अगर कुसै ई कुसै जगह् जल्दी जाना पेई जंदा अज्जकल बुलेट ट्रेन बी चली दी ऐ ओह्दे बास्तै जेहदे कन्नै कि ओह् कम तूं कम समें बिच अपनी जगह् उप्पर पुज्जी सकदा जिद्धर बी उसी जाना होए ते अज्ज कल जि'यां दिक्खो जि'यां नमीं ट्रेन आई ऐ बंदे मातृम उ'नैं थोहानूं अद्धे घैंटे बिच ओह्दी मतलब स्पीड़ बोह्त जादा ऐ जेह्ड़ी थुहानूं जल्दी पजाई उड़दी ऐ अमरजैंसी कुदे जाना पेई जाए ते तोहे जल्दी उद्धर पुज्जी सकदे ओ और जि'यां कि सारे जानदे ओ की ट्रेन काफी लम्बी होंदी ऐ जेह्दी वजह् कन्नै ओह्दे च ओह्दे वीलस बी बड़े जादा लम्मे होंदे की ट्रेन दी इक प्राबलम ऐ कि ओह्दी आवाज बड़ी जादा होंदी ऐ जेह्ड़ा की जिसी वाज कन्नै प्राबलम ऐते ओह् ट्रेन च सफर नेईं करी सकदा क्योंकी ट्रेन दी आवाज बड़ी जादा होंदी ऐ ट्रेन दी इक नुक्सानदायक एह् बी चीज ऐ की अगर कोई बंदे उसी चीज लैन वास्तै अगर कोई प्लैटफार्म उद्धर उतरग लेकिन पिच्छुआ ट्रेन अगर चली पौग ओह् जिन्नी मर्जी कोशश करी लै ट्रेन रुकदी नेईं ऐ क्योंकी ट्रेन नै जेल्लै चलना ओह्लै चलना ई चलना ओह् एह् निं दिक्खदी की हां जी कोई उतत्तरे दे जां नेईं उत्तरे दा ओनूं इस चीज कन्नै कोई लैना देना निं ऐ उ'नें जिल्लै ओह्दा अपना टाइम टेबल होंदा उन्न् जिन्ने मैंट रुकना उ'नें मैंट ईं रुकना ते जिल्लै उन्न चलना उन्न ओह्ले चलना ई चलना ऐ ते बाकी तोहें दिक्खी सकदे ओ कि अज्जकल ते ट्रैक ट्रेन दे ट्रैक बी बड़े साफ सुथरे होई ए दे न पैह्ले दे जमाने बिच केह् होंदा हा कि लोग इ'यां गंद कूड़ा सुट्टी ऊड़दे हे उप्पर जेह्दी वजह् कन्नै कि ट्रेन दे हादसे बड़े होंदे हे लेकिन अज्ज ल के् होई ए दा की हर इक चीज साफ सफाई जिन्ना नै ट्रेन दे ट्रैक जेह्ड़े ओह् बी साफ सुथरे होई ए दे न कन्नै टैक्नालजी ऐड़वांस होने दे कारण ऐक्सीडैंट बी ऐक्सीडैंट जेह्ड़ी ओह् बी बड़ी जादा घटी दी ऐ ते अज्ज कल जि'यां तोहें केह् होंदे कि